تعلیمی نظام میں اساتذہ کی کمی اور ناکافی تربیت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی اقدام اٹھائے گئے ہیں ان میں تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی تربیّت اور ترقّی کے لیے پیشہ ورانہ تربیتی پروگرامس معیار کی بہتری کے لیے عالمی تجربات کا استحصال اور ماہرین کی تعیناتی کی سہولت شامل ہیں اس کے علاوہ اساتذہ کو مواقع فراہم کئے جاتے ہیں تا کہ وہ اپنی ترقّی کے لیے مخصوص پیشہ ورانہ تربیت حاصل کر سکیں تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی تربیت اور ترقّی کو مدِّ نَظَر رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے اساتذہ کو نئے تربیتی تکنیکیوں اور عالمی تجدید کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں